मां हिन महिल टैक्सी में आहियां ऐं पंहिंजी जॻह ते पहुचण वारी आहियां पैसा नगद मूंखे आहिनि कोन भैया तव्हां वटि उन फोन पे या गूगल पे में वठंदव पैसा तव्हांजी टैक्सीअ जो भाड़ो ॾियांव